हेलो क्या मेरी बात ओला ऑफिस से हो रही है मेरे द्वारा जबलपुर से कटनी के लिए एक ओला बुक की गई थी जिसके लिए हमने पाँच सौ रुपये एडवांस जमा किया था चूँकि किसी कारणवश हम लोग कटनी जा नहीं जा पा रहे हैं और ओला जो बुक की है उसको हम कैंसल करना चाह रहे हैं तो कृपया करके मेरी कैब निरस्त कर दें और मेरे द्वारा जो पैसा जमा किया है वह मुझे वापस दे दें मुझे जो एडवांस जमा किया है वह फोन पर दे सकते हैँ या पेटीएम से जी जी इस फोन एक काम करें इस फ़ोन पर ही भुगतान कर दें जी जी जी धन्यवाद